جی ہاں اسکول کے جلسے میں میں نے کئی بار حصہ لیا ہے اور اس میں میرا تجربہ بھی بہت اچّھا رہا ہے اور مجھے خود بھی شوق تھا کہ میں پاٹیسپیٹ کروں ہر پروگرام میں تو اس اس پہ کہ ہر ایکٹیویٹی میں میں آگے رہوں تو ہمیں کئی بار اسکول کی ہی طرف سے پندرہ اگست پہ لے جایا جاتا تھا لال قلعے جہاں پہ پردھان منتری جی اپنا بھاشن دیتے تھے اس کے بعد ہم لوگ گیت گاتے تھے پھر ہمیں لے جایا جاتا تھا چھبیس جنوری پہ انڈیا گیٹ کے راج پتھ پر جہاں پر راشٹریہ پتی جی کو سلامی دی جاتی تھی اپنے پروگراموں دوارا اور کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ اسکولوں میں کئی فنکشن ہوتے تھے تو اس میں بھی میں نے کئی بار حصہ لیا ہے جیسے کہ گانوں میں ڈانسنگ میں اور یہ میرا فیوریٹ پارٹ بھی رہا ہے لائف کا ایکٹیویٹی